एखन हमरासभके बिजली रहैए तहन तऽ खाना बनेलहुँ सबटा केलहुँ कऽ अथी मोटर चलल पंखा चलल आओर नहि रहैए तऽ हमरासभके तऽ ओहि खातिर से अन्हारमे कोनो काज नहि कएल होइए मोमबत्ती जे मट्टीके तेल सरकार दऽ नहि रहल अइ तऽ मट्टी तेल बिना तऽ बनाएब नहि अइ तहन तऽ मोमबत्ती आनऽ पड़ैए मोमबत्तीपरमे जे जरैलहुँ तऽ सुझल नहि जे कोना खाना लगमे बनाएब राखब कि सबटा घर दुआरि अन्हार अइ ततऽ देब कोनो ओकर नहि अथी होइए सरकार से केने अइ जे कहिओकऽ एकमे दुइ चारि चारि दिन नहि लाइट आबैए तऽ हमरासभके सबचीज बिना एतऽ अन्हा अथी होइत रहैए जे अन्हारमे कोना हमसभ कि कए रहब आओर जे एतऽ लाइट काटि काटि दैए ओसभ जातिके मुसलमान छिए हमरासबके जल्दी लाइट दऽ नहि रहल अइ तऽ हमरासभके अन्हारमे बहुत प्रलय भऽ जाइए तकरबाद हमसभ मोमबत्ती राखने रहै छी कहुना कऽ कऽ खाना बनेलहुँ खाना बनाकऽ कहुना कऽ कऽ बच्चासभके ओछैन बिछैन बिस्तरा केलहुँ लऽ कऽ फेर ओतऽसँ उठाकऽ ओतऽ अनलहुँ एकदिनमे दुइ दुइ टा तीन तीन टाके मोमबत्ती जारि लै छी हमरासभके ओहिसँ प्रकाश नहि होइए